ہیلو جی بولیے جی میں غفران بات ک کر رہا ہوں میم میم مجھے اپنی تھری جی تھری جی جو سم ہے اس کو فوجی میں کنورٹ کرانا ہے میم تو میم اس کے لیے کیا پروسیجر رہے گا جی جی جی جی جی جی جی کوئی الٹرنیٹ نمبر بھی چاہیے ہوگا میم اچھا اچھا تو آفس کہاں ہے آپ کا کہاں سبمٹ کرنا ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم اوکے میم اچھا میم اس میں جو ہے یہ سم ہماری کتنی دیر میں کنورٹ ہو جائے گی

جی جی جی نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے بہت میم ڈائریکٹ فائیو کو میم اس کے لیے فائیو جی موبائل بھی ہونا ضروری ہے نا فائیو جی کی سم فائیو جی فون میرے پاس فور جی موبائل ہے تو دو دن میری سم دو دن دو دن میری سم بند رہے گی بالکل اچھا واٹس ایپ واٹس ایپ بھی نہیں چلے گا میم یا واٹس ایپ جی جی ٹھیک ہے میم تو میں کل آپ کے جو سینٹر ہے کناٹ پلیس میں میں وہاں وزٹ کرتا ہوں آ کر ٹھیک ہے میم اوکے میم جی جی جی ٹھیک ہے میم جی جی او اوکے میم اوکے میم جی ٹھیک ہے میم اوکے میم تھینک یو